हेलो जी जी अच्छा यहाँ पे तो बिरला मंदिर है ये गुफा मंदिर है और इसके अलावा काफ़ी सारे मंदिर हैं तो कंकाली देवी का मंदिर है एयरपोर्ट से अब देखिए कंकाली देवी का मंदिर तो आपको लालघाटी का मंदिर थोड़ा पास पड़ेगा बिरला मंदिर थोड़ा दूर पड़ेगा और क्या कहते हैं तो आप कब आ रहे हैं थोड़ा उसके बारे में बताइए आपका यात्रा का प्लान कब का है तो आप वो बता दीजिए उस हिसाब से अच्छा तो कितने दिनों का है चार दिन का है तो मतलब सारे आपको क्या कहते हैं धार्मिक स्थल ही घूमने हैं या और भी पर्यटन स्थल घूमने हैं हाँ तो यहाँ पे यहाँ का बिरला मंदिर फेमस है और यहाँ पे भोजपुर मंदिर है भोजपुर मंदिर भी आप जा सकते हैं जो आपके आसपास पड़ेगा इसके साथ हम जी भोपाल से छत्तीस किलोमीटर है और फिर यहाँ पे इसके अलावा आपको क्या कहते हैं रुकिए अभी आपको मैंने बताया कि एक तो भोजपुर का मंदिर हो गया दूसरा हो गया बिरला मंदिर हो गया तीसरा कंकाली देवी का मंदिर हो गया और चौथा हो गया ही काली देवी मंदिर है यहाँ पे बहुत फेमस आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और फिर यहाँ पे जैन मंदिर भी है जैन मंदिर पे भी आप ऊपर घूम सकते हैं अब देखिए आपको हमें मतलब किराए का नहीं आपको बुक करनी पड़ेगी पूरी गाड़ी और एक दिन का आपका किराया आएगा पूरे भोपाल में करीबन चार हज़ार रुपए लगेंगे एक दिन का नहीं चार हज़ार हम आपको बताए ना गाड़ी आपकी होगी आप उस हिसाब से दीजिए चार हज़ार में आपको जहाँ घूमना है आप घूम सकते हैं हाँ अच्छा और ये ड्राइवर का खाने होने का व्यवस्था और यदि आप को करेंगे तो वो आप खर्चा करना पड़ेगा जी जी जी ठीक है हम तीन हज़ार में कर देंगे पर ड्राइवर के खाने का और उसका रात का जो रात का जो होगा यदि आपके यहाँ रुकेगा रात को जरूरत पड़ती तो उसका आपको अलग से देना पड़ेगा ठीक है ठीक है आप सोच के हमें बता दीजिएगा जी जी जी जी जी शुक्रिया शुक्रिया